میرے علاقے میں عام طور پر دن میں تقریباً اٹھارہ سے بیس گھنٹے بجلی آتی ہے لیکن بعض اوقات خاص طور پر گرمیوں یا برسات کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے بجلی کی کٹوتی کے باعث روز مرہ زندگی کے کئی پہلو متاثر ہوتے ہیں گرمیوں میں اثرات گرمیوں میں بجلی کی بندش بہت تکلیف دہ ہوتی ہے نہ پنکھے پنکھے چلتے ہیں نہ کولر یا اے سی جس کی وجہ سے شدید گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے بچوں اور بزرگوں کو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے اگر پانی کی موٹر نہ چلے تو پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے جس سے گھریلو کام متاثر ہوتے ہیں سردیوں میں اثرات سردیوں میں ہیٹر یا گرم پانی کی گیزر بجلی پر ہی چلتے ہیں بجلی نہ ہونے کی صورت میں سردی میں نہانا کھانا پکانا اور دیگر کام مشکل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ رات کو جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے اور اگر بجلی نہ ہو تو پڑھائی یا گھریلو سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں تعلیم اور آنلائن سرگرمیوں پر اثر آج کل تعلیم اور بہت سی ملازمین آنلائن ہو گئی ہیں بجلی نہ ہونے کی صورت میں طلباء کی کلاسیز چھوٹ جاتی ہے یا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اسی طرح گھر گھروں میں کام کرنے والے افراد کو بھی دشواری ہوتی ہے مجموعی طور پر بجلی کی مسلسل فراہمی ایک بنیادی ضرورت ہے اگر یہ وقت پر میسر نہ ہو تو انسان کی صحت تعلیم روزگار اور گھریلو نظام گھریلو نظامی زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی